जोङो केमेराजों फट' साफायनो होनोब्ला मोजां नुनायनि थाखाय जों साफायो जेरै समायना जायगा नुयोब्ला बिनि महरखौ नुनानै जोङो जोंखौनो समायनासिन नुगोन सान्नानै फट' खेबनाय जायो आरो बेबायदिनो बेगग्राउनखौ नायनानै जेरै समायना रमायना दंफांबारि बेफोरखौ नुयोब्ला जोङो मोजां नुनानै जोङो केमेरा साफायनो मानो गोसो जायो आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि गोजा गोथां गुफुर बिबार नुयोब्ला बेफोरनि बेगग्राउनखौ नायनानै जों गावखौनो समायनासिन नुहोनो थाखाय बेफोरावबो जोङो फट' लानो गोसो जायो एबा केमेरा साफायजानो गोसो जायो बिब्दिनो जेरावहाय जोङो बेगग्राउनफोरा मोजां मोजां जायो बेवहायनो जोङो केमेरा साफायजायो आरो जोंनि महरखौ मोजां नुयो बांसिन मोजां नुहोनो थाखाय जोङो केमेरा लानाय जायो बिब्दिनो दानि मुगायाव गोबां आखाइजोंबो बानायनाय समायना रमायना फुल समायना मुवा समायना रमायना जायगाफोरबो दं बेवहायबो जोङो केमेरा साफायनाय जायो बेनि बेगग्राउनखौ नायनानै जोङो फट' लानाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जायगा एबा लकेसनखौ सोलायनानै जि जायगाखौ साफा नुदों बे जायगाखौ नायनानै जोङो लकेसन एबा जायगाखौ सोलाय सोलाय जों फट' एबा केमेरा लानाय जायो जोङो जाय जायगाया साबसिन बे जायगायाव जोंनि महर मुस्रिखौबो जों समायनासिन मोननो थाखाय जोङो सोलाय सोलाय केमेरा लानाय जायो एबा सेबखांनाय जायो बिब्दिनो जोङो बबावबाफोर थांब्लाथाय एबा बेरायनोफोर थांब्ला सोलाय सोलाय जोङो केमेरा साफायजानाय जायो एबा बबावबा मोनसे पिकनिक जाहैयोब्ला जोङो जोंनि जायगाखौ सोलाय सोलाय खालामनानै जोङो केमेरा साफायनाय जायो बिब्दिनो जोंनि बेरायनो थाङोब्ला केमेराफोर साफायजानो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि एबा साफायजानो लुगैहैयो एबा जों जायगाखौ नायनानैबो जोंनि गोसोआ हांखुर जायो जों केमेरा लायो